खुले पानी में तैरने के सुरक्षित रहने के लिए हमें तैरने के लिए सुरक्षा करने के लिए कम भोजन करना चाहिए कि जिससे हम तैर सकें भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो उतना हम लोग तैर नहीं पाएँगे उतना थक जाएँगे जिन धारा ज़्यादा ज़्यादा बहेगी तो डूब भी सकते हैं वैसे आप बचाव करने के लिए जो चीज़ पानी में बना रहता है उस तरफ़ जाना चाहिए कि अदमी पकड़ कर लोग अपना बचाव कर सकें और चट्टान अपना कहीं भी अपना तैर सके अच्छे से रह सकें कम भोजन करके तैरना चाहिए जोकि अच्छे धीरे धीरे हम तैर सकें उसमें कि थकें ना अच्छे से अच्छे से अपना ध्यान रख सकें जोकि फिसल न जाएँ ज़्यादा धारा बहेगी तो ज़्यादा धारा की तरफ़ ना जाएँ जिधर धारा बचाव के लिए रहे उधर जाएँ उसे पकड़ लें जहाँ रहता है उसको कहीं भी कुछ बना रहता है तो अपना पकड़ ले अपना बचाव के लिए जोकि हमारी बचाव कर सके पानी की धारा तक ना जाएँ अपना तलाबों में अच्छा से अपना जो चट्टानें बनी रहती हैं उसमें बह बह जा सकते हैं जोकि अपने अच्छे से तरीके से अपना ध्यान रख सकें जो आकर तालाब में अच्छे अच्छे सब बन रहे हैं उसको वहाँ तक जाने के अपना अच्छे से पकड़ सकें रह अपना अपना ख्याल रख सके अच्छा से तैर सके अच्छे से अपना तका भी न हो अपना बचाव करें अपना अच्छे से अपना ध्यान रखें यही हमारा पानी से सुरक्षा तालाबों में अपना ख्याल ख्याल रह सकें जो कि अच्छे से अपना ध्यान तालाबों में